साढ़ा भारत देश तीर्थस्थलां दा देश ऐ इत्थै तरहां तरहां दे मंदिर मंदिर ऐ जेह्ड़े कि जगह जगह पर अलग अलग स्टेट च मजूद ऐ इत्थै साढ़ा जेह्ड़ा विश्व दा प्रसिद्ध जेह्ड़ा मंदिर ऐ ते जित्थै लोक जेह्ड़ा जम्मू कश्मीर राज्य च ऐ जित्थै लोग दूरा दूरा आंदे ते माता दे दर्शन करदे ते अपनी मनोकामना पूरी करदे इत्थै तिरुपति बालाजी दा मंदिर ऐ जेह्ड़ा विश्वमंदिर आंध्र प्रदेश च ऐ इद्धर बी लोग आंदे ते अपनी मनोकामना इत्थै पूरी करदे लोकें गी विष्णु भगवान विष्णु दा एह् मंदिर ऐ ते उंदा इत्थै अवतार मन्ना जंदा ते लोग इत्थै आंदे ते दर्शन करदे होर अगर अस धार्मिक स्थानां दी गल्ल करचै ते साढ़ा काशी विश्वनाथ ऐ जेह्ड़ा की भगवान विश्वेश्वर दा मंदिर ऐ जित्थै महादेव जी निवासित ऐ उद्धर बी लोग आंदे ते अपनी मनोकामना पूरी करदे ते इत्थै होर बड़े सारे मंदिर हैन साढ़ा देश जेह्ड़ा ऐ ओह् भारत देश ऐ धार्मिक स्थानां दा कन्नै बड़े सारे धार्मिक स्थान इत्थै मजूद ऐ जित्थै लोक आंदे जियां शिरढ़ी साईं धाम ऐ साढ़ा जेह्ड़ा महाराष्ट्रा अहमदाबाद जिले च स्थित ऐ ते जित्थै लोक आंदे ते अपनी जेह्ड़ी मनोकामना ऐ ओह् पूरी करदे